पंजवीह नवंम्बर ॿ हज़ार छह ॿ जनवरी ॿ हज़ार चोॾहं टे फरवरी ॿ हज़ार तेरहं अठ जुलाए ॿ हज़ार तेरहं ॿ नवंम्बर ॿ हज़ार यारहं ॿ डिसंम्बर ॿ हज़ार सत्रहं